आं जी आं जी आं जी बोल्लो जाओ दिक्खी लैओ हून किन्ने बाय किन्ने दा कमरा बनाना ऐ दिक्खी लैओ की पंजाह् बोरी लग्गी जानियां सीमेंट दियां इक्क ट्राली लेतरा दी ते दौ क्वांटल सरिया टाईल निं लग्गनी टाईल ते बाहर लग्गनी पैह्लें एह् दिक्खी लैओ ना स्टोर तुसें जो बी होग प्लस्तर दे बाद च गै लग्गनी टाईल कच्चा पल्सतर भी उप्पर टाईल लग्गनी अस लैन्ने ढाई सौ रपेआ फुट ठीक ऐ